औ हेल्ल' नोंसोरहा माथो जि ना मोनदों लायनो दाख्लै माबायाव अखा हाबा सेन सानानै मोनदों दा ए नोंसोरनिथिं ना मोनोहाय मालाय जोंनिथिंसों नायानो गैया बांद्राय मोनला बाया जायगायानो बोरिसोना जोंनिथिंहाय होनबालाय ना मा मा ना मोना फिथिख्रि फिथिख्रि मावा मोना ए होमबालाय ए होमबालाय ओंखाम गोरलैयाव देनां जानो लिंहरदो बाल जोंखौ

ना माबा ओंखाम गोरलैयाव ओमफ्राय माबा नाफाम बाथोन औ अनलाफोर औ ओमफ्राय जि जोंनिथिं मोना जोंहा बायनानैसो जानांगौ नाफोरखौनो ओमफ्राय देग्लाय नोंसोरहा फुख्रियाव ना दोनदोंना दोनाखै गिदिर देरबायदां ए मा मा आदार होयो नोंसोरहालाय माबा एसे देरदों मा मा ना फिसिदों नोंस्रालाय मा मा ना खम ओमफ्राय खमलखाट गैया रौखौ रौखौ फिसिनानै दोनदो बाल रौखौ मेजेम जाथोंसै आरामनो देनां देरोबा जानो लिंहरदो जोंखौबो जागोन गोमोल' खालामनानै दोनखा औ देरखागोन आरो आदार मेल्ला मोनजाबा देरो फख्रिया गोथौखाय फख्रिया मोजांबा साफा औ ग्रासखापालाय गांसो जायोदा ए ना गोराना बेसेबां फोरान्नानै दोनखो नोंस्रालाय देनां थांबा एसे लाबोफागोन र' दे लाबोगोन मोजाङै दोनखा नाफामखौबो एसे लाबोनांगौहाय औ दे होमबालाय

मा मा नाखौ नाफाम देया नोंलाय फिथिख्रि ए खारै एफा होनांगौहाय थाब जायो होनबाथ' गोथाव जाखासिगोन बियो

जाजायो औ ओइ मोजाङै खोबथेयाबा एम्फौ नांजागोनबो नाफामाव लेरथेनानै दोनाबा हाथ'फ्ला मायाव सोदों भयेमाव ना हासुङाव दे होनबालाय देनां थांनिसै